हलो नमस्ते नमस्ते और कोस्चन में हाँ पेट्रोल तो बहुत अच्छा है आपके भाई पंप का

नहीं एभरेज एभरेज भी बढ़िया है पेट्रोल का गाड़ी माइलेज बढ़िया दे रही है और हाँ हाँ हम लोग ले जाते हैं डीजल आपके पेट्रोल पंप से हाँ हाँ पर कोई कोई कोई प्रकार के शिकायत नहीं है आरे फील्ड में प्रचार भी हम करते हैं भाई डीजल पेट्रोल का दोनों बहुत अच्छे बहुत अच्छा पेट्रोल है आपका बहुत अच्छा नहीं नहीं आपके कश्टमर जो है आपके जो पंप के कर्मचारी हैं सब बहुत अच्छे हैं बहुत मिलनसार हैं जो है डीजल या पेट्रोल के या तो जब लाइन नहीं लगाते हैं सब जने दे देते हैं सब पेट्रोल डीजल सब वा उपलब्ध है कायजे से देदे दे देते हैं सब कोई दिक्कत नहीं है नहीं नहीं बहुत अच्छे बहुत अच्छे मोबिल ओबिल भी बहुत अच्छा मिलता है बहुत अच्छा क्वालटी का हाँ हाँ सुपर भी आपके यहाँ के मिलता है मोबिल तो जो बहुत अच्छा मिलता है क्वालटीदार है कोई दिक्कत नहीं और सुझाव में क्या कहे हम लोग को तो उपलब्ध है डीजल पेट्रोल मोबिल सोबिल सब हर व्यवस्था यह है टन टन है तो क्या उसपर और कोई सुझाव तो हम लोग के समझ में नहीं आ रहा है आप लोग अगर कमियाँ हों तो उसको सुधारिए बढ़िया से चलाइए और क्या हम लोग कहें एसा है कि बंद होने का कारण यह है कि अभी रात में अब उसके बाद चोरे छिनैती वाला तो सब जा रहे हैं दस ग्यारह बजे बारह बारह बजे के बाद दस ग्यारह बजे के बाद बंद कर देना चाहिए इसलिए कि पैसा कउड़ी की बात है दो चार पंप ओंप ऐसे छोड़कर कोई ले गए तो इसलिए सब हाँ जब चलेबुल अगर रास्ता रहा